मां थोरे ॾींहं पहिरीं ई पंहिंजे दोस्तनि सां मुंबई घुमणु वियमि असां लॻभॻि सत अठ ॼणा हुआसीं असां असां पे लोकल ट्रेन में चढ़ी करे स्कॉन टेम्पल वियासीं असां सभई स्कॉन टेम्पल में थोड़ी देर वेठासीं पोइ असां भॻिवान कृष्ण जो दर्शन कयो ऐं हुते ई असां डोसो पानी पूरी कचोड़ी खाधीसी असां सभु उहे सभु चीजियूं खाई करे निकितासीं निकरी करे असां लोकल ट्रेन में वापसि चढ़ी करे हिकु आर्ट गैलरी में वियासीं हुन आर्ट गैलरी में असांखे जाम मज़ो आहियो ऐं हुन आर्ट गैलरी में असां जाम तस्वीरूं खीचियूं पोइ हुन आर्ट गैलरी मां निकरी करे हिकु मैट्रो ट्रेन पकड़ी मैट्रो ट्रेन मां असां हिकु वरसोवा बीच करे हिकु जॻह आहे हुते वियासीं असां वरसोवा बीच ते एॾो मज़ो कयोसीं असां हुते जाम रांदियूं खेॾियूं कुॾियूसीं असां हुते बोट में बि चढ़यासीं पो असां घरु वञण लाइ निकितासीं असांखे घरु वञण जी दिलि ई न पई चए हीअं लॻे पई असां हुते ई वरसोवा बीच ते ई वेही रहूं ऐं असां तव्हांखे ख़बरु आहे असां जाम तस्वीरूं बि खिचायूसीं